जी मेरी होब्बिस न ओह् नै कि मतलब इक फोटो खिच्चना ते दूआ ऐ बूह्टे शूह्टे राह्ना जे मतलब कि बड़ा अच्छा लगदा ऐ ते जिल्लै इय्यां कोई बरसांत दा मौका होंदा ना ते मैं मुल्लें कोई बूह्टे खरीदी लैन्ना होन्ना कोई पंदरां बीह् हारे क्यूंकि साढ़े अपनी इय्यां जमीन बड़ी ऐ ते असैं बाग बूग बी राहे दे न ते क्यूंकि साढ़े इत्थै इय्यां ते बर्खा बुर्खा मतलब पानी पू्नी हैनी ऐ क्यूंकि प्हाड़ी ल्हाका ऐ ते इत्थै पानी घट्ट गै होंदा ते इक बस मैं कोई बुह्टे लेई लैन्नां जां अम्बा दा लेई लैन्नां जां कुतै ले लेआ संतरे दा लेेई लेआ इयां करियै मतलब कोई छे अच्छे खासे पंदरां बीह् में बूह्टे लेई लैने ते ओह् बुह्टे राह्ने फिर उं'दी मतलब एह् बी नि ऐ कि ब बरसांत होंदी ते मतलब कि बर्खा पोऐ ते बड़ा गै होइया कि आहो बूह्टे राही ओड़े हुन इं'दी कोई कदर निं उं'दी कदर करन पौंदी रोज डेली उ'ने मतलब रोजे जाना उद्धर च उ'ने ई दिक्खना कि कुतै बूह्टे गी कोई डाली डूली ते नि पेई गेदी उप्पर कोई कुछ खराबी ते नि होई गेदी जां कोई मतलब चीज जां केईं वार साढ़े असैं डंगर बी रक्खे दे ते उ'दा हैल लेई जाना हैल देना उस्सी बुह्टे साइडा साइडा पर हैल देना ओ चीजां मतलब पानी पूनी डेली दा इक इक बालटी उसी शा सवेरे देनी शाम्मी देनी ब बाल्टियां पानी दियां स्पैशल टयूबवैल भज्ज टयूबवैल जुद्धर अस उस्सी अस इय्यां भज्जे दा खूह् आखने होन्ने उद्धरा पानी लेइयै जाना डेली बूह्टे पानी देना ते फिर उस्सी मतलब इय्यां मतलब अंदरूनी खुशी लभदी मिगी जिल्लै ओ बूह्टा ओह् बड्डा होंदा बल्लें बल्लें कि एह् मेरे हत्थे दा राहे दा बूह्टा ते हुन मरा दा नि ऐ उज्जा दा ते इन लोकें ई जां मतलब मिगी मेरे आने आह्ले बच्चे जां मेरे मां प्यो जां लोकेंई इ'नै इन इस बूह्टे नै फल देने न ते ओह् जिल्लै ओह् फिर आंदा फुल्लें दी जिल्लै ब्हार आंदी जि'यां मतलब अंग्रेजी अस आक्खी ओड़ने स्प्रिंग दा म्हीना जिल्लै फुल्लें दी ब्हार आंदी ते ओह् ओह्दे पर फुल्ल पौंदे पैह्ले इय्यां डोडु गै होंदे उ'दे पर निक्के डोडु उगदे ते जिल्लै डोडु उगदे मिं बड़ा इय्यां मतलब ओह् होई जन्ना होन्नां खुश ते उ'दी कदर बी करने पौंदी बूह्टे दी और और ओह्दे ध्यान रक्खन पौंदा बूह्टे दा डेली जाना पौंदा उद्धर दिक्खना पौंदा कोई खराबी ते नि होए दी कोई कीड़ा ते नि लग्गा दा होऐ एह् वगैरा वगैरा अगर कीड़ा लग्गै ते फिर मि इद्धर साढ़े इक इद्धर लग्गे जाइयै कोई पंदरां दस पंदरां किलोमीटर दूर इक ओह् ऐ मतलब इय्यां बजार जेहा लगदा पर उद्धर मि जन्ना होन्नां ते उद्धरा फिर मि कोई दोआइयां दोआई दुई ली आना होन्नां छिड़कने छुड़कने आह्ली ते ओह् फिर मैं बूह्टें उप्पर छिड़कना होन्नां कि इस्सी एह् जे कीड़ा ऐ एह् खत्म होइया जां कीड़ा लग्गै नेईं ते ओह् बी करना फिर ओह्दे बाद जे डोडा ओह्दे पर दिक्खना कि मतलब जिल्लै ओह् बल्लेंं बल्ले फुल्ल बनदा ओ सारें कोला अच्छा मतलब सारें कोला स्हेई जे मेरी खुशी दा सार ऐ ओह् ऐ कि जिल्लै ओह् डोड्डी दा जिल्लै ओह् फुल्ल बनदा ना ते उद्धर भौर आई जंदा जे मखीर आह्ला ओह् नि होंदी गण ओह् आई जंदा ते जिल्लै ओह् ओह्दे पर केईं बार मक्खियां जन्दियां ओह्दे पर बैठियै उ'न्नै रस ओह्दा चूसना ते ओह् चीज दिक्खियै ते मतलब मिगी बड़ी गै खुशी होंदी ऐ जिल्लै ओह् फुल्ला परा रस चूसदियां न ते इन्ना अच्छा लगदा इन्नी खुशी होंदी ओह् चीज दिक्खियै ते उन उ'ने चीजें दा मि कदें कदें कताले फोटो बी खिच्ची लैन्ना होन्नां क्यूंकि ओह् बड़ी अच्छी लगदी मिं दिक्खने च ओ ओ मतलब इय्यां इक मैमरी बनी जन्दी यादगीर होंदी मेरे यादगीर इक समें होंदा मेरे आस्तै ते मैं ओह् उस चीजा दा फोटो खिच्चना होन्नां ते ओ फोटो खिचियै फिर ओह् मखीर केई बार में अपने गै मतलब बागा च गै साइडा पर इक ओह् डब्बे जेह् आंदे ्ना उं'दे च मखीर लाई लैन्ना होन्नां जां केईं वार मखीर मखूर इयां साइडा पर लग्गे दा होऐ ते ओह् बी बड़ा मतलब ओह्दे बी फोटो शोटो खिच्चने च मजा आई जंदा ते जिल्लै ओह् शैल बड्डा होइया बूह्टा ते फिर अपने अपने ओ होंदा कि कोई गर्मियें च फलदा केईं सर्दियें च फलदा केई पतझड़ च फलदा केई फुल्ल एह् फुल्लें ब्हार आह्ले म्हीने फलदा ते ओह् मि खन्ना होन्नां मतलब तुआरियै आपूं बी खाना लोकें बी देने ते मेरे इय्यां शरीकें च ताए चाचे उ'ने उं'दे बच्चें भेजना केईं बार कि जाओ बूह्टे पर चढ़ियै तुआरो एह्दे कन्नै मतलब कि जे निक्के बच्चे बच्चे न मेरे कोला जे निक्के न उं'दे अंदर बी फुर्ती रौंह्नदी कि आहो उ'नें बी लालच होंदा कि असें फल खाना ते बूह्टे पर चढ़ने कन्नै उं'दी त ताकत आंदी कन्नै कन्नै उं'दा शरीर लचीला होंदा लचीला शरीर बनदा फुर्ती आंदी ते इंटरेस्ट जे कम्म कोला बगैर ते मेरे इय्यै न बाकि इय्यां अस शाम्मी बेल्लै चली जन्ने होन्ने दोस्तें कन्नै दोस्त जारें कन्नै फिरन कुतै इक इद्धर चलियै खल्ल साढ़े इद्धर खेढदे ओह् बच्चे इय्यां बैट बाल बूट बाल खेढदे उद्धर चलियै होब्बिस ऐ कि मतलब पसंद ऐ के डेली जाना जाना जे मर्जी होऐ ते इय्यां अस डेली चक्कर लान्ने होन्ने साढ़ी जे खेत्तर ऐ ते केई होंदा कि केई लोक इय्यां करदे कि यार डेली खेत्तर जान पौंदा एह् करन पौंदा ओह् करन पौंदा पर मिगी एह् देआ नि ऐ मिगी बड़ा अच्छा लगदा कि मि खेत्तर जा दा मि खेत्तर एह्कड़ी चीज करा दा ओ खेत्तर जाइयै मि इक बूह्टे गी कदर करा दा बूह्टे दिक्खा दा क्यूंकि इय्यां साढ़े हे ते प्हाड़ी ल्हाका ऐ ते इत्थै बट्टे बुट्टे बी बड़े होंदे ते केईं बार केईं बार जिल्लै मि कुतै इय्यां जाना होऐ फिरन ते मेरे कोल पैसे घट होंदे अऊं के अऊं सवेरे सत्ती सवेल्ला उट्ठियै चली जन्ना होन्नां खेत्तर कुतै बट्टे बुट्टे शैल कट्ठे करियै इक मेरा दोस्त ऐ ओह् ट्रैक्टर चलांदा ट्राली कन्नै मतलब फेरे फूरे लाई ओड़दा ट्रैक्टरा दे ते उस्सी फोन करना ते उस्सी उद्धरा बट्टे चकाई ओड़ने बड्डे बड्डे ते उद्धरा कोई पैसे कमाई लैने जारां सौ पंदरां सौ रपेआ ते ओह् कमाइयै फ्ही अऊं थोह्ड़ा नेहा इय्यां खर्च खुर्ची लैन्ने खाई पी लैन्ने मजे कर दोस्तें कन्नै दोस्तें कन्नै फिरन फुरण चली जाना पैसे फिर आई यै गे ते इय्यां मतलब फिरदे फुरदे रौह्न्ने होन्ने अस इय्यां ते बूह्टे मतलब में एह्दी चीजां कन्नै साढ़े इद्धरा जे मतलब ओह् ऐ ब्हा ऐ सांस लैने ताईं हवा ऐ ओ बी बड़ी साफ सुथरी होई गेदी ऐ मतलब साफ सुथरी इय्यां ते है पैह्ले दी गै बड़ी ऐ बट अज्जकल जेह्ड़े गड्डियां न ऐसी न उ'दे कन्नै मतलब ऐसियां गड्डियां एह् वगैरा वगैरा स्कूटर मोटरसैकल इन्दे कन्नै पोल्लुशन बड़ा होई गेदा ऐ पर जेह्ड़े मैं बूह्टे लान्ना होन्ना में ओह् बी दिक्खना होन्नां ओह् बी खुशी होंदी कि इक अपनी मतलब अपनी मतलब प्रकृति गी साफ रक्खने आस्तै मि ओह् चीज करा दा ऐ

ते एह् चीज मेरे मेरे आस्तै केह् मेरे ग्रां दे लोक रवै दे मेरे देश दे लोक लोक जां फिर मतलब अस पृथ्वी उप्पर रवै ने आं जे इद्धर गै पैदा होऐ इद्धर गै असैं मरना पर एह् जगह अस गंदी नि एह्दे कोला बी अच्छी बनाइयै जाह्चै ते में एह् चीज बी अपने दमाका च जिसलै सोचना होना ते मि बड़ी खुशी होंदी कि जे मैं कम्म करा दा ऐ बूह्टे ला दा ऐ हर स हर बरसांती कोई पंज दस घट्ट कोला घट्ट पंज दस बूह्टे ते पंज बूह्टे ते ला दा गै ला दा ऐ कुतै ना कुतै ते एह्दे कन्नै मतलब कि दुनिया वि मतलब पोल्लूशन बी खत्म होंदा बल्लें बल्लें ते अगर सारे गै लान शुरू होई जान ते इक मतलब बड़ी अच्छी चीज होई जा स्हानू इक साफ हवा लब्भी जा लैने आस्तै साढ़ी दू मतलब जेब मतलब केईं केईं कीड़े होंदे जे ओह् स्पैशल मतलब केई बूह्टे होई गेदे जि'यां किक्कर बूह्टा ऐ साढ़े इद्धर किक्कर दा बुह्टा बड्डन नि दिंदे क्यूंकि किक्कर दा बूह्टा ओह होई गेदा बड़ा गै घट रेही गेदा इस दू मतलब साढ़े ल्हाके च साढ़े एरिया च जां समझी लैओ पूरे इंडिया च गै बड़ा घट्ट रेही गेदा किक्कर दा बूह्टा ते किक्कर दे बूह्टे गी बड्ढन नि दिंदे ते केईं बार ओह् सुक्की जंदा ते फिर उस्सी उस्सी अस दुक्ख करियै गै बड्ढना पौंदा है कि ओ स्हानू कोई फल फुल नेईं दिंदा ऐ पर इक ओ बी मतलब बड़ी अच्छी चीज ऐ क्यूंकि ओह् ओह् मतलब कि छां ते दिंदा नी कुसै ना कुसै गी जिल्लै ओह् शैल उ'दी वृक्ष शैल लम्मे लम्मे उग्गे दे होंदे ते ओ छां दिंदा लोकें गी ओह्दी वजह कन्नै मतलब अच्छी चीज ऐ नेईं ते बूह्टे केईं लोक बड्ढी बी ओड़दे बूह्टे शूह्टे ते ओह् बड़ी गल्त गल्ल करदे कि चलो सुक्के दा बूह्टा इस्तेमाल कर लाओ की अगर तुसें लकड़ियां लुकड़ियां इय्यां कोई दरवाजे बनाने ते कोई सुक्के दी लकड़ी पेदी ऐ जां मतलब कोई बूह्टा टुट्टी दा ते ओह्दा इस्तेमाल करी सकदे ओ इय्यां केह् फायदा मतलब कि तुस जाओ बूह्टा इय्यां बड्ढी ओड़ो को इय्यां शैल हरा भरा बुह्टा बूह्टे पर केईं लक्खां चीजां होंदियां फुल्ल उगदा फ्रूट उगदा ते फल उगदा उ'दे पर कईं चिड़ियैं अपने घोंसले बनाए दे होंदे उ'दे उप्पर उं'दे रौह्ने दा स्हारा ऐ ओह मतलब इक कुसे दा जिल्लै अस ओह् बूह्टा बड्ढने होन्ने ते कुसे दा रौह्ने दा थाह्र मतलब कुसे दी कुसे दा घर घर ऐ ते चिड़ी जि'यां कि मतलब पता थुहानू बी पता ते केह् आखना कि चिड़ी किन्ना मुश्किल मुश्किल कन्नै किन्नी मैह्नत इक इक तिनका इय्यां अपने मूहां च च फड़ी फड़ियै कुत्थूं किन्नी दूरा दूरा फड़ी फड़ियै आंदी ऐ ते ओह् इक ओह् घोंसला बनांदी ऐ इक कुसै बी बूह्टे पर ते अस लास्ट च केह् करने होन्ने ओह् बूह्टा गै भन्नी ओड़ना ओह् बूह्टा बड्ढी ओड़ना ते ओ केह् फाइदा एह् एह् मतलब एह् गल्त गल्ल ऐ पाप कन्नै एह्दे कन्नै पाप बी लगदा स्हानू ते पाप ते लगदा लगदा फिर मतलब एह् गलत चीज ऐ देही चीजां नेईं करनी चाहि दियां स्हानू ना कदै होनी चाहि दियां साढ़े मतलब अंदर ते मैं ते इय्यै आखना होन लोकें कि देहि चीजां नेईं करा करो कि अगर अस अज्ज देआ करगे ते अग्गे जाइयै स्हानू बी एह् ते ठीक ऐ